हैलो जय झूलेलाल हा हा मां मयूर जी मम्मी थी ॻाल्हायां ऐं तव्हां इस्कूल मां फ़ोन कयो आहे छो छो छा थियो कुझु ॻाल्हि थी आहे छा कुझु गड़बड़ त कोन्ह थी आहे अच्छा अच्छा हा अच्छा हा अच्छा त ता तव्हांजो सुठो गाईंदो आहे छा मां त कॾहिं ॿुधो ई कोन्हे मुंहिंजे पुट जेके सुठो गाईंदो हुजे अहिड़ो त जो इस्कूल में गाए सघे अच्छा हा हा हा अच्छा हा

हा

ठीकु आहे मां तयारी हा मां बिल्कुल अगरि सुठो गाए थो त मां उनखे घर में गाराए ॾिसंदीमास ऐं तव्हां मूंखे ॿुधाइजो कहिड़ो गाइणो आहे छा गाइणो आहे त मां उनखे आराम सां घर में वेही करे तयारी कराईंदीमास ऐं ड्रेस कहिड़ी पाइणी आहे कहिड़ा कपिड़ा पाइणा आहिनि त हो बि ॿुधाइजो त मां उहा तयार कया अच्छा हा हा हा

हा हा हा हा हा त ठीकु आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ईअं ईअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे पुट खे हिकु मंच मिलंदो ऐं हूअ पण अॻियां वधंदो ऐं हिते गाईंदो त नाह पुर अॻियां ॿियनि जॻहियुनि ते बि उनखे हिस्सो वठण लाइ मिलंदो पाण हा हा ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु मां उन आरती जी बि तयारी कराए छॾंदीमास मूंखे बराबरि ईंदी आहे त मां उनखे तयारी कराए छॾंदीमास ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु सां मोकिले छॾंदीमास जी जय झूलेलाल